जोंनि गामिया जाहैबाय क'क्राझारि गामि मानो होमब्ला जोंनि गामियाव जोङो साख्रि नङाब्लानो जोङो जेबो थांनानै थानायनि राहा जेबो गैया मानो होमब्ला जोंनि गामियाव टाउन जानाय लोगो लोगो टाउनजों नांजाबफानाय लोगोनो जोंनि गामियाव जेनिफ्रायबो गायनाय फुनाय मावनाय दांनायनि जेबो गाहाम लामा गैया मानो होमबा जोङो साख्रिखौनो बांसिन बेस खालायो मानो होमब्ला जोंनि गामियाव बयबो एसे एनै बाबो साख्रिखौ लुबैयो मानो होमब्ला साख्रि नङाब्लानो जोङो गाहाम संसाराव मावलांनो एसे गोहोम गोग्लैयो टाउन हिसाबै मानो होमब्ला जोङो साख्रि मावनानैनो संसाराव एसेबाबो आर्जिनो लुबैयो सेंग्रा समाव जोङो साख्रि मावोब्ला जोङो उननि बबिसतआव गथ' गथायनि थाखाय जेनिफ्रायबो रैखाथि होनो हायो बेनि थाखाय जोङो साख्रिखौ लुबैसिनो बांसिन मानो होमब्ला साख्रिनि बिथिङाव जेनिफ्रायबो आखा फाखा जानानै थानायानो मोजां जोंनि गामियाव जेनिफ्रायबो आबादारिनि थाखाय गोहोम गोग्लैनाय मानो होमब्ला बांसिनानो आबादारि गैया मानो होमबा बांसिनानो साख्रिसो हास्थायो बे सरकारनि साख्रि एसे मोनब्लानो जायो मानो होमब्ला बेजों लोगोसे संसार जानायफ्राव जेनिफ्रायबो आंखाल फैया मानो होमब्ला बिजिनेसाबो मोनसे मोजां गाहाम राहा लामा टाउन हिसाबै बिजिनेस मावोब्ला जोङो जेनिफ्रायबो गाहाम हामलायथि जायो मानो होमब्ला गामि ओनसोलनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं लाबोनानै जों टाउन अनसोलाव जेनिफ्रायबो फान्नानै फैसा आर्जिनो हायो संसार आर्जिनो हायो दानि जुगाव मानो होमब्ला जोंनि बर' माहारिफ्रा बांसिनानो अलसिया ओरैनो मोनजानायखौल' लुबैयो मानो होमब्ला जोङो गाव गावनो देहा परिस्रम खालायब्लानो जोङो गासिबो खामानिखौ आग बारिनो हायो मानो होमब्ला जोङो बयबो अराय सम खालि साख्रिखौल' हास्थायो जाहाते साख्रि हास्थायाब्लाबो जोङो बिजिनेस मावनानैबाबो जों माहारिया सोलिनो हायो मानो होमब्ला जोंनि गामियाव जेनिफ्रायबो साख्रि बाख्रिनिफ्राय गोजानाव दङ बेखिनियानोसै